جی ہاں حکومت اکثر مختلف کمیونٹیوں میں بیماریوں کے بارے میں تعلیمی اور بیداری کے پروگرام چلاتی ہے یہ پروگرام صحت کی تعلیم حفاظجی تدابیر اور بیماریوں کی علامتوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں اسکولوں صحت مراکس صحت مراکز اور مقامی کمیونٹی پروگراموں کے ذریعے لوگوں کو صحت کی اہمیت اور بیماریوں سے بچاؤ کی تکنیکیوں سے آگاہ کیا جاتا ہے حکومتی ایجنسیز اور غیرسرکاری تنظیمیں مل کر سیمینارز اور میڈیا کیمپز کے ذریعے اس بیداری کو بڑھاتی ہیں تاکہ عوام صحتمند طرزِ زندگی اپنائیں اور بیماریوں سے بچاؤ کے اقدامات کرے